अगे तुमचें मिठाचें दुकान आहा मगे म्हाका मीट जाय आसलेलें एक पायल रेट कसो एक डबो गे दोनी जाय अय आमचें लोणच्याचें जें दुकान हां अमकां बारीक मीठ जाय आनी साडे तिनशी आनी बारीक मीठ

आं म्हाका मगे चार पांच अशी पायल जाय कळ्ळें अय फाल्यां जाय म्हाका कमी करता तूं उण मातशें उणें कर मगे अंयशीं धर बारीक मिठाचें अयशी कर मगे आं बरें हांव एक मनीस धाडटा म्हाजो तेचें कडेन पयशे धाडटा केन्ना फ्री हां तूं ना म्हजो मनीस येतलो थंय व्हरपाक हां बरें आनी आनी कितें विकता तुमी